हँ मजफ्फरपुर जिला सऽ बजै छी मिथिला छी पाबनि होइ छै तऽ साड़ी पहिरै छी हमसब आ बच्चा सब सूट सलबार पहिरै छै आ मर्द सब धोती कुरता पहिरै छथिन आर ओहि आर पहिरै छथिन पैजामा कुरता पाग पहिरैत रहै छथिन आर बियाहदान होइ छै तऽ हमसब साड़ी लहठी चूड़ी सब पहिरै छियै बच्चा सब सूट सलवार पहिरै छथिन आ मर्द तऽ धोती कुरता पहिरै छथिन पैजामा कुरता पहिरै छथिन पाग पहिरै छथिन आ बच्चा सब सूट सलबार सब पहिरै छथिन तऽ ओहि पाबनि मे हमसब सब मनबै छियै आ करै छियै सब रंग के पहिरै ओढ़ै छियै करै छियै बच्चा सबके रंग बिरंग के कपड़ा सब पहिरै छै हमसब तऽ साड़ीये पहिरै छियै लहठी चूड़ी सब रंग के हमसब करै छियै आर